जेनाकि जानिते छियै सभदिन से कि प्रिन्ट मीडिया अखबार पत्रिका एवम मीडिया जहिना न्यूज चैनल पे सभचीज पे भरोसा छै भरोसा छै हरेक चीज पाबै छै लेकिन सोशल मीडिया जेना मीडिया चैनल बला सभ फेक न्यूज बनाकऽ डालैत रहै छै उसपे हल्का कम भरोसा होइ छै प्रिंट मीडिया भेल अखबार भेल पत्रिका भेल एहि सभ पे जादा भरोसा रहे छै कि से न्यूज लाइवमे देखाइ दै छै बना कऽ तुरत अपना फोटो घींचके डालै छै प्रेसपर जादा भरोसा रहै छै तऽ ओना तऽ लगभगमे सभकिछु पर भरोसा ठीके रहै छै न्यूज चैनल आबैत रहै छै हरेक गाँवो सऽ देस समाचार बाजार मार्केट सभचीजके समाचार मिलैत रहै छै आखिर लोग आराम से रहै छै हरेक चीजके मुताबिक सभचीज ठीके रहै छै सभचीज पे भरोसा बढ़िए हरेक चीज मुबाइलमे आबैत रहै छै देखैत रहै छियै जानैत रहै छियै कखनी कतै कि भेलै नहि भेलै अखबारो आबै छै तऽ ओहूमे पढ़ि लै छियै एतऽ ई भेलै ओतऽ ओ दुर्घटना भेलै तऽ भरोसा रहै छै पता चलि जाइ छै ककर आदमी छियैके छियै एना भरोसा सभचीज कभी कभी न्यूजो चैनल पर भविष्यमे कहियो फेक न्यूज चैल आबै छै नहि तऽ बढ़िए बढ़िए आब जाहिसे आदमीके हरेक चीजके पता चलि जाइ छै की कतै ककरा ककर की भेलैए नहि भेलैए एनामे सभचीज के पता चलि जाइ छै ओते ढूँढ़ै लए नहि पड़ै छै सभदिने एहिना आबैत रहै छै मीडिया चैनल न्यूज सभचीजपर सभचीज सभचीज आराम से चलै सभचीज पे भरोसा छै सभचीज ठीक चलै छै बेसी अखबार पत्रिका मीडिया चैनल न्यूज चैनल सभचीजपर बढ़िए बढ़िए आबैत रहै छै लाइव समाचार आबैत रहै छै सभ सुनै छै सभ अपन अपन देख लै छै कतऽ की भेलै नहि भेलै केना भेलै आ के ककर की छियै तऽ एना सभचीज पर भरोसा रखना चाही आदमीके सभचीज पर अच्छे न्यूज आबै छै कोनो फेक तेक नहि आबै छै सभ जतऽ जे चीज होइ छै तुरत डालि दै छै बढ़िआँ सँ आदमीके तुरत समाचार मिल तुरत आदमी पहुँच जाइ छै ओतऽ तुरत सभचीज भए जाइ छै आराम से या तऽ बचै हॉस्पिटलमे भर्ती छै कते आदमीके न्यूज चैनल पत्रिका से जान बैच जाइ छै जेकि पता छै आदमीके तुरत लैके तुरत कतौ भर्ती करै छै तुरत जान बैच जाइ छै या कोनो समाचारे किछो होइ छै किछो जो भरमे भरने रहै छै ओहिसँ तुरत भैरि दै छै ई सभचीजके लिए अच्छा बला बात भेलै बढ़िआँ रहै छै आदमीके काम जल्दी भए जाइ छै आओर जल्दी सक्सेसफुल भए जाइ छै आदमी तऽ भरोसा आदमीके हरेक चीज पर रखना चाही आओर भरोसा सभचीजपर छै अच्छा भरोसा छै अखबार पत्रिका आरूपर एहेन आ एहेन एहेन बहुत सोशल मीडिया छै कि बढ़िआँ बढ़िआँ न्यूज दैत रहै छै जाहिसँ आदमी के बहुत हेल्प होइ छै मदद हइ छै कि तुरत काम भए जाइ छै सभचीज बढ़िए ठीकेठाक चलैत रहै छै आराम सँ सभचीजके पता चलै छै बढ़िआँ सँ जल्दी लोग सक्सेसफुल होइ छै भविष्य आगू बढ़े छै आदमीके आदमीके हरेक चीजपर भरोसा करना चाही ओहिमे जेनाकि हमरा हरेक चीज पर मीडिया जेना अखबार पत्रिका एवम मीडिया जे जेना न्यूज चैनल सोशल मे सभचीज पर हमरा भरोसा छै